पशु पक्षी ॾिसण में ॾाढा सुहिणा लॻंदा आहिनि ॾाढा प्यारा लॻंदा आहिनि दूरबीन सां ॾिसो त अञा बि नज़ारो सुठो लॻंदो आहे पर दूरबीन सां बि थोरा नंढा ॾिसणु ईंदा आहिनि उन्हीअ खां त सुठो इस्कोटिंग स्कोप सां ॾिसो त ॾाढो बढ़िया ऐं सुठे नमूने ॾिसणु ईंदो आहे पक्षीयुनि जी हलचल उन्हनि जो उडण जो तरीक़ो पंख पियो हलायण जो ॾाढो प्यारो नज़ारो लॻंदो आहे पशु पक्षी ॾिसण में ॾाढा सुहिणा लॻंदा आइन ऐं इस्कोपिंग स्कोप खां त ॾाढो मना सुठो मां सुठो नज़ारो लॻंदो आहे पक्षीयुनि जो पक्षी हर तरह जो पक्षी ॾिसण में ॾाढो प्यारो लॻंदो आहे